होली में भी होली में भी मेरे गाँव पर बिहार है वह बिहार में ही बहुत बढ़ियाँ होली बीतती है

सबलोग बढ़ियाँ से होली में मेला मनाते हैं होली भी बढ़ियाँ से मनाते हैं हमलोग के यहाँ बहुत बिहार में अच्छी होली मनती है मैं सोचती हूँ कि अभी भी देखने जाएँ लेकिन अब मैं देख नहीं पाती हूँ लेकिन मैं सोचती हूँ कि बार बार मैं जाऊँ लेकिन जा नहीं पाते हैं लेकिन यह सब होली ओली भी अच्छे मनाते हैं बिहार लोग में शंकर जी के यहाँ बहुत जगह जिस लगता है वहाँ बहुत अच्छा लगता है मैं सोचती हूँ कि अभी मैं अपना कुल काम छोड़कर मैं सोचती हूँ कि भोलेनाथ की ही ध्यान दें लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं कि मैं सोचती हूँ कि अब बाल बच्चा भी है तो उनका भी कुछ काम करना पड़ता है पढ़ाई लिखाई के भी विषय में सोचना पड़ता है नहीं तो मैं अब अपना घूमते रहते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है घूमने फिरने में बहुत सारे बहुत सारे मैं दिल्ली बम्बई सब सब मेरे को अच्छा लगता है घूमने के लिए लेकिन मैं घूम नहीं पाते हैं